अ असो जो एक इवेंट आसा जेन्ना आशी नाशिल्ली म्हटल्यार पयसुल्ली जी सोयरी आसा ती एकठांय जाता ती म्हटल्यार चवथी कडेन चवथ ही पांच दीस सात दीस णव दीस अकरा दीस आनी ट्वेंटी वन एकवीस तीस मेरेन आसता ताका लागून खंय खंय विंगड विंगड ज्या जाग्यार खूब पयस सुद्दां राविल्ली सोयऱ्यां आपले तें घरा येता तें म्हटल्यार चवथीक लागून आनी चवथीक सगळीं एकठांय आशिल्ल्यान इतकी मजा जाता आमी घरा कडेन सगळीं एकत्र जेवपाक बसता सगळीं जाणां फोग जी बायलां सुद्दां फोग मारपाक बरी हें आसता वांटो घेता उमेदीन जी तेंची फोग मारपाची उमेद आसता ती चवथीच्या वेळार दिसता अशें दिसता की आमी दादलेच फोग मारता पूण अशें ना चवथीच्या वेळार आमच्यो बायल्यो सुद्दां सुरसुऱ्यो फोगोट्यो माराणे जाल्यार बॉक्स बॉक्स घेवन सुद्दां मारता अशी आमची भुरग्यांची जे आमचे नवे कपडे बीन सगळें हें जाता तें वेळार आमकां आरत्यो बऱ्यो बऱ्यो आयकोपाक मेळटा घुमटांचो आवाज आमच्या कानांनी सामको चवथ जाल्या उपरांत सुद्दां गुनगुंतां आनी अशें आमकां अशें आमचे अशें आमी चवथीच्या वेळार आमचें जाय तें सयऱ्यांक मेळटा आनी सगळीं एकठांय रावन त्या वेळार आमकां खूब किदें किदें काणयो जावं आनी किदें आयकुपाक वा सगळें हें पळोवपाक मेळटा आनी फुगडी घालून सगळे हें करून आमी तो गणपती मनयतात आनी आमची चवथ थंय सोंपतात